पंहिंजे उते सॼे साल में टे मौसम हूंदा आहिनि गरमी थधि ऐं बारिश मूंखे बारिश जो मौसमु ॾाढो पसंदि आहे छाकाणि त बारिश में बारिश पवण सां जेको खेडूत हूंदा आहिनि उहे खेती कंदा आहिनि हुनजी फ़सल सुठी थींदी आहे ऐं ॿीं हर कंहिं इंसान खे जीवन ज़रिए पाणी जो पाणी मिलंदो आहे ऐं ॿीं चारों तरफ़ हरियाली थी वेंदी आहे इनकरे उहो ॾिसी करे बि सभिनी खे सुठो लॻंदो आहे ऐं ॿीं ॻाल्हि मृग उहो हमेशह वातावरण ख़ुशिनुमा रहंदो आहे ऐं हुन मौसम में अगरि घुमण बि निकिरूं त मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿीं ॻाल्हि की बारिश जे मौसम में जेको खाइण जो पंहिंजो डाइज़ेशन आहे उहो सुठो थींदो आहे ऐं सुठियूं सुठियूं शयूं खाइण जी तमन्ना बि थींदी आहे ऐं बारिश में घुमण निकिरूं ॿाहिरि त ॿाहिरि जा नज़ारा ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि ऐं ॾिसी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे